ہمارے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے جو تجاویز ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہماری ثقافت کو ہم اپنے ماحول کے اندر بیدار کرتے رہیں گے اپنے آنے والے ورثہ اور اپنے آنے والے قوموں کے درمیان اس کو ہم بہت ہی زیادہ عام کریں گے اور مشہور کریں گے جس سے وہ لوگ اس سے واقف ہو سکیں گے اور جس کے ذریعے سے ہمارے ثقافتی وراثت محفوظ رہے گی آنے والی نسلوں تک اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا یہ ہماری ثقافتی وراثت جو ہے محفوظ نہیں رہ پائے گی وہ آنے والے وقت میں بہت جلد ہی مفقود ہو جائے گی اس دنیا سے تو ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری ثقافت جو ہے ہم اس کو اتنا عام کر دیں کہ آنے والی قوموں میں یا آنے والی نسلوں میں ہر کوئی اس سے واقفیت رکھیں جس سے کیا ہوگا کہ ہماری تعلیمی ثقافت یا ہماری جیت جو بھی ثقافتی چیزیں ہیں وراثت میں جو ہم نے پائی ہے وہ ہم سے غائب نہیں ہوں گی وہ ہم سے مفقود نہیں ہوں گی بلکہ وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے